हेलो सर क्या आप स्विगी से बात कर रहे हैं मैं रिंकी आरोल्या बात कर रही हूँ मैं आपके स्विगी से पहले खाना मंगाती थी अ मैं यहाँ पर रहती थी वहाँ का एड्रेस चेंज हो गया है मैंने घर चेंज कर लिया है अपना तो अब मैं आपके होटल में स्विगी में मेरा जो नया वाला पता है वह ऐड करना चाहती हूँ तो उसके लिए आप बता दीजिए मेरे को क्या करना पड़ेगा क्या है ना जो पहले वाला घर था वो चेंज कर दिया है वहाँ पर पहले खाना आता था तो अब मेरे को जो नया वाला घर है उस पर खाना मंगाना है वहाँ पर आप समय से आ जाते थे वहाँ पर मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम नहीं आती थी अब यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम आएगी उसके लिए आप बता दीजिए जो नया वाला पता है वो कैसे ऐड होगा जिससे मैं अपने मकान मालिक से अपना पता ले कर आपको भेज दूँगी और मुझे क्या क्या प्रक्रिया करनी पड़ेगी आप वो सारा बता दीजिए उसको फॉलो करके मैं अपना पता वगैरह जो भी है आपके उसमें खाते में ऐड करा दूँगी और उसे आप मेरे में जो नया वाला घर है उस पर आप मेरे को खाना भेज दीजिए ठीक है सर थैंक यू